रील ते में बनाना होन्ना मेरा इंस्टाग्राम दा अकाऊंट बी ऐ मोहित संडोत्रा नांऽ कन्नै ते रीलां बनाना होन्ना पर एह् निं ऐ कि अंऊ रीलां पैह्लें एडिट करियै भी रीलां चाढ़ना होन्ना इंया बिच बारें कुदै गेदे होन ते वीडियो बनाई ओड़ी कुदै ते रील ते फोटो बिच एह् फर्क ऐ कि जेह्ड़ी फोटो क्लिक करदी एह् जिसी छड़ा बंदा इक्कै बारी लब्भना खड़ोते दा ते रील बिच फिर वीडियो बननी प्रॉपर तरीके दी ते बस ओह् चक्कर ऐ ते में रील बनाना होन्ना ते कैमरा यूज़ करियै बनाना होन्ना ते अपना कैमरा च निं की के मेरे फोन दी क्वालिटी घट्ट ऐ ते मेरे भैया नै आईफोन रक्खे दा ते उंदीा क्वालिटी बड़ी जबरदस्त ऐ ते ते अस उंदे फोनै च फोटो खिच्चने ते रील बनान्ने ते भी ओह् चीज़ ऐ ना रील बनाओ ओह् ठीक ऐ कि भई लाईफ गी बचाव करना में ते अपने तरीका दस्से दा कि तुस कुत्थै गेदे केह् करा दे हे ते बस ते इयै तरीका उऐ चक्कर ऐ ते रील यूज़ कैमरा करियै बनाई सकदे की के रील ते रील च जेह्का ओह् बंदा चलदा फिरदा लब्भी जाना बंदे दी हत्थ फिरदे लब्भी जाने ते एह् जेह्के फोटो न फोटो च बंदा जियां खड़ोते दा जिस स्हाबै दे बंदे पोज़ दित्ते दा बंदा उस स्हाबै दे इक्क ओह् रील च जेह्का ओह् वीडियो चलदी रौह्नी प्रॉपर बंदा लब्भना बस